ہاں جی سر ہلو گڈ آفٹرنون میں عبدل بات کر رہا تھا سر مجھے وہ کالج کے ایڈمیشن کے لیے بات ہوئی تھی نا جس میں میں وہ ایک سرٹیفکیٹ بنوانے تھے دو انکم والے اور کمیونٹی والے تو اس سے ریگارڈنگ میں پوچھ رہا تھا کہ وہ کیسے مطلب ہوگا آپ کے یہاں بن جائے گا یا مجھے کس طریقے سے کروانا پڑے گا اس کا جی جی جی جی جی جی جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا وہ سبمٹ کرنا ہے ہوں تو تحصیل دار ڈی ایم آفس میں بیٹھتا ہے تو اس کے پاس ہمیں

اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو ہمیں جانا پڑے گا اس کے پاس میں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں اوکے اوکے تو یہ اس میں کتنے دن کا پروسس ہوتا ہوگا سر کتنے ٹائم میں یہ ہو جاتا ہے وہاں پہ ہوں ہاں

اچھا اچھا تو یعنی کہ ہمیں ہمیں یہ جو یونیورسٹی جو ہے اس میں مل جائے گا انڈرٹیکنگ میں پندرہ دن کا بیس دن کا پچیس دن کا جتنے دن کے اندر ہم لا کے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا یعنی کہ پہلے اپنے وہیں پر ہی بات کرنا پڑے گا مجھے آس پاس میں یعنی کہ جو یہ کروا سکے

چلیئے کرواتا ہوں پھر میں یہ ٹھیک ہے دوسرے طرح کے آپ کو بات کرتا ہوں ٹھیک ہے تھینک یو